आं संनाय खावनायफोरखौ गासैबो मोजां आं संनाय खावनायफोरखौ गासैबो मोजां मोनो बे संनाय खावनायाव मा मा लाहार फाहार नांगौ बेफोरखौ गासैबो रेडि लामनानै लानांगौ लानायनि उनावसो दै अर गासिबो रेडि खालामनानै जगार लानानैसो जोङो सारायफोरखौ जान्नानै गेसयावहाय अरावबाबो गेसफोरखौ जों लगायनानै जोङो बे सारायखौ फुदुंनांगोन फुदुंनायनि उनाव जोङो आरो थाव सेरनांगोन सामब्राम बानलुखौ होनांगोन आमफ्राय बिनि उनावसो जों बेदर एवनांगोनबा एवनांगोन आरो नोङो मिरासिम संनांगौबाथ' जोङो मिरामिसयैनो संनो हागोन आरो जोङो बे आलासिफोरा सोरबाबा फानलु गोसा जाया सोरबाबा खम जायो बेफोरखौ जोङो सोंनानैबो लाग्रोनांगोन लानायनि उनावबो जोङो आरो गोसोबायदिबो संनो हायो आरो अखमबा समाव जोङो आलासि सा फैनाय समावबो सोरबाबा आलासिफोरा मोजां मोना बे आलासिफोर मोजां मोनैखौ जोङो गोसोबादिबो मावनो हागोन आरो मावनायनि उनाव जोङो बे गासिबो लाहार फाहारखौ गासिबो जगार खालामनानैसो जों रेडि खालामनानै होनो हागोन बे लाहार फाहार खालामनायनि उनावसो जोङो गासिबो संनाय खावनाय संख्रि फानलु थाव बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै जोङो बेदर संनांगौबाबो बेदर संनो हागोन मिरामिस संनांगौबाबो मिरामिस संनो हागोन बेहाय जोङो गासिबो जोंहा जेबो माबा गैया बिनि थाखायनो जोङो गासैबो रेडि खालामनानैसो जोङो बे खामानिखौ मावजोबनांगोन मावनायनि उनाव गासिबो जोङो नुनायमानि गासिबो हागौमानि जगार खालामनानै जों लाजोबनांगोन बेनिफ्रायसो जोङो संनाय खावनाय गासिबो लाहार फाहार खालामनांगोन जानाय लोंनाय मा आलासिफ्रा समाव समायाव एखमबा संख्रि बानलु बायदिसिना सोरबाबा जानो मोजां मोना सोरबाबा संख्रि नाङिफोरखौ मोजां मोना सोरबाबा संख्रि गोबाबखौ नाङाबाबो मोजां मोना संख्रि बानलुफोरखौ हिसाबनि होनानै जाहोनांगोन लोंहोनांगोन बेनिफ्राय जोङो जे आलासिफोरखौ बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय